जोंफोर उन्दै समावथ' लामाफोराबो हाब्रुआव मोसौ होनोलायना दरावनो थांनो बालायनाय जालाङोमोन हाब्रुगोजा लामाया जेखै थाङो नै दा नै दाथ' माबा फैबाय एसे एनै लामाया मोजां जाहां जाबाय आर जबोबायबो दं दिसं नै दा उनाव खोनथागोन जोंफोर उन्दैसमावनि बाथ्रा ओइ न'फोराबो थोरिहाय माबा सोरबा नारा बादि लुनासो थायोमोन थिं न'गंसेबो गैयामोन आर दंखलफोरबो गैयामोन ओइ लान्दोफोराव दै लान्दोनि दै बेखोनो बयबो गोजानिफ्रायनो रोगा रोगा लांनानै जायोमोन दंखलबो फाथिनाय माबानाय जाननायबो गैयामोन बे समाव बोराइफोर आग्लानिया नै दासो आरो गावबा गाव निजा निजा दंखल लाजोब्बाय सोरबा मेचिन लादों नै दा आरो लामाफोराबो साफा सुफा जाबोबाय ओइ दाबो आरो नै दाथ' नारानि न'बो गैला आरो थोरि न'बो गैला साफा थिं फादनि गोजासो जालांजोबबाय गोनांनाबो गैयिनाबो ओइबादि जादो नै दा सान्दै दा मोजाङाव फैबाय आर' जों आग्ला उन्दैआवथ' बिराद लेथ्राथारमोन न'निफ्रायनो ओंखारनो बानाय रखम ओइ लामाफोरा हाब्रु बिराद खस्थ' मोनोमोन नै दाथ' साफा जाजोबबाय दा न' न'आवनो फाखखा खालामना लानाय जादो लामाखोनो गावबा गाव हानायफोरा दा माबायाथ' सरखारनि लामायाथ' फाखखायानो जाजोबबाय नै दासो आराम नुबाय जागाफोरखो आरो गामिफोरखोबो आग्ला नायथाव थारमोन बिराद गाज्रिमोन सोरबा जिस्रि गिजि बबावबा थालिर बिलाइ होथे होथा थानायबो दङ'मोन आग्लानि गोदोनि मानसिफ्रा जोंथ' उन्दैमोन जोंबो बिफोराव थाफानांदोंमोन बिमा बिफादो दा आरु नै दा जों मोजां सायाव मोजां आरामाव थानो मोनबाय बेबायदिनो